फरायसालियाव जायखिजाया एक्स्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस दङ बे हिसाबै गोबां बादायनाय गेलेमुफोर दोङो आरो एक्स्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बायदियै जोङो फरायसालियाव बिदिनो जोङो गेलेनाय बादायलायनायखौ जों मख'ग्रोनांगोन आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि मोसानाय हारिमु बिथिङाव आरो बिनथिनो थुनलाइयारि बिथिङाव जों मख'नांगोन दा बेयाव बान्था जों लोगोसे गावखौ माने माने जौगा थाखोआव फसंनो थाखाय एबा गावखौ माने रोंनायाव दा बिबायदि एक्स्रा कारिकुलारफ्रा माने मदद होयो बिदिनो आरो फरायसालिफ्राव बायदि रोखोमनि थुलुंगा खांनाय केरियार काउनसिलफोर बेबायदि बिदि प्रग्रामबो जायो दा बेबायदि प्रग्रामफोराव मा होन्ना बुंगोन फरायसाफोरखौ एबा माबायदि कारिकुलामनि गेजेरजों माबायदि प्लेन आरो पलिसिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जौगा थाखोआव लांनांगौ बे लांनानै माने गावबागावनि जिउनि जि थांखि एम इन लाइप दा बेफोरबायदियाव मा खालामनांगौ फसंनायाव माने मददथि होयो बिदिनो कारिकुलाम हिसाबै जोङो बादायलायनाय जि गेलेनायफोर बादायलायनाय आरो बिदिनो थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बिथिंफोरखौ जोङो गिबियाव मख'ग्रोनांगोन आरो बेजों लोगोसे केरियार काउनसिलिं थारमाने माबायदि फरायोबा सासे फरायसाया मोजां जागोन आरो माबे लाइनाव फरायोबा बै फरायसाया जि जानो लुगैनाय बे फरायसा हिसाबै बियो बिसोरो माने मोन्नो हागोन आरो बिनि बान्था होन्नानै बुङोबाथ' बियो गिबि बान्थाखौ मोनाबाबो जायखिजाया साफ्रोम फरायसाया बादायलायनायावनो बे देरहानाय होन्नानै मख'नांगोन मानोना मोनफ्रोमाव देरहानायानो बान्था मोन्नायानो देरहानाय नङा बियो जायखिजाया बादायलायनायनि गेजेरजों रोंनायानो बै सासे फरायसानि बियो बान्था होन्नानै आं मख' माने आं सानो बेखायनो जोङो बिदिनो फरायसालिफ्राव बायदि रोखोमनि हाबाफारिफ्राव जोङो आरो बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो रोंदों होन्ना आं सानो आरो